हॅलो एमजॉन न्हय

आनी तुमी आमकां तें तारीख दिल्ली दोन मेक पावतलें म्हणून आज पांच मे जाली आनी तुमी तीन दीस तें उसरां हाडून दिलां हांव तें नाका म्हणूंक सोदी इतल्यान काल मेसॅज आयली की तुमी धाडटा म्हणून डेलिव्हरी दिता म्हणून पळोवया तरी म्हणलें आनी वोगी रावलो आनी आज तुमची ती डिलिव्हरी म्हाका पावल्या दारांत दारांत म्हणजे तुमचो तो येता ती गाडी येता ती दोनशे मिटर पयस रावता तो थंयसर फोन करता आनी आपूण अमके कडेन रावला म्हणून सांगता हें अशें उपकारना आमचें घर मेन रोडारूच आसा दारांत हाडल्यार जाता तो म्हणटा ना आपूण हांगाच रावला थंय येवन मातसो व्हर सामको शंबर दोनशी मिटर थंय चलत वचचें पडलें कारणा शिवाय पयलींच तुमी उसरां हाडून दितात डिलिव्हरी थारायल्ल्या तारखे भायर आनी मुख्य सांगपाचें म्हणजे उगडून जर पळयत जाल्यार आमी जें स्पॅसिफिकेशन सांगिल्लें म्हणजें आमकां जें चित्र तुमी दाखयिल्लें तें आनी हें स्टॅण्ड एके भशेचें ना ह्या स्टॅण्डांत तुमी हँगर लावपाचीं क्लिपां दाखयिल्लीं पळय तीं नात चित्रांत दोनूय वटेन हँगर लावपाक क्लिपां आशिल्लीं तीं ह्या स्टॅण्डाक ना देखून म्हाका हें स्टॅण्ड आवडूंक ना म्हणून हांव हें परतें करूंक सोदतां हें तुमकां कळयतां